महाकाल बिल्डर्स के यहाँ से बोल रहे हो जी भाई साब मुझे एक मकान खरीदना था अगर कोई हो अच्छी जगह अच्छा ए जे होना चाहिए लोकेशन अच्छी होनी चाहिए कमल सिंह बोल रहा हूँ मैं महेशपुर से अओ उज्जैन में अच्छा कौनसे साइज मतलब पच्चीस बाई चालीस सौ बाई पचास अच्छा भाई साहब उसमें किस तरह का लोकेशन है आसपास के पड़ोसी वगैरह एकदम क्या रहेगा आपका सिनैरियो

अच्छा भाई सबा इसमें गाँव वाले हैं कि शहर वाले हैं सर्विस वाले हैं सब सभी अच्छा ग्रामीण इलाके के नहीं हैं अच्छा भाई साहब तो वही क्या मतलब क्या रेट रहेंगे वहाँ के आसपास के हाँ भाई साहब वह अच्छे अच्छा कुल लक्ज़री टाइप रहेगा कोई सा है आपने देखा हो अच्छा अच्छा ठीक है भाई साहब कल विजेट करते हैं फ़िर आपसे जी जी बेशक ओके सर ओके ठीक है